हर भाषा जा पंहिंजूं पंहिंजूं ई स स्वर जो उथान ऐं घटिजण ऐं टेक्निक थींदी आहे राजस्थान जी अलॻि मारवाड़ीअ में गायनि अलॻि सिंधीअ में गायनि अलॻि हिंदीअ में गायनि अलॻि कंहिंजो ॾाढो मथे सुरु वेंदो आहे कंहिंजो ॾाढो घटि स्वर वेंदो आहे पर उन्हीअ खे पंहिंजे लय ऐं ताल खां जीअं की हिकु गानो आहे ओ रे ताल मिले नदी के जल हे नदी मिले सागर में इन्हीअ खे पाणि सिंधीअ में ॻायूं सीं अड़े ताल मिले नदीअ जे जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कहिड़े जल में कोई ॼाणे न त उहो पाण खे स्वर लयनी ऐं हुनजी भाषा जे हिसाब सां हेठि मथे करिणी पवंदी